हांवें एक दीस बिरयानी करपाची ट्राय केली कारण आतांच्या जनरेशनान सगले लोक फास्ट फूड खातात फास्ट फूड खावन हेल्थ पाड करतात म्हणून हांवें घराकडेन बिरयानी करपाचे प्रयत्न केलो सो हांवें पयलीं चिकन हाडलें तें बरें धुवन घेतलें ताका मीठ लायलें आनी दवरलें मसालो हांवें विकतो घालूना हांवें मसालो घराच केलो तो म्हणल्यार सगलो वेलची मिरयां मिरसांगो सगलें पयलीं भाजून घेतलें तिखी जायफळ भाजून घेवन हांवें ताजो मसालो केलो मसालो करून तो चिकन चिकन जे मीठ लावन दवरिल्लें ताका मसालो लावन मॅरिनेट करून अर्दवर दवरलें ताजे नंतर हांवें उरिल्लें जें फुडलें कितें लागता बिरयानीक तें करपाक स्टार्ट केलें तें म्हणजे कांदो कट करून टमाट कट करून भाजून घेवप आनी तो भाजून घेवन मागीर मॅरिनेट केल्ले चिकन तातून घालून हांवें जें रायस आसा पळय तें काडून घेवन उदकान घालून भिजोवन दवरप आनी ते भिजयल्लें रायस ताजो सेपरेट रायस करून घेवन म्हणजे तांदळाचो सेपरेट शीत करून घेवन मागीर मॅरिनेट केल्लें चिकन जे उकडून घेतात तेतून मागीर ते रायस मिक्स करून आमी बिरयानी तयार करतात आनी ही घरा गेल्ली बिरयानी सगल्यांक हॅल्दी आसा म्हणून हांव घराच कडेन करता विकतें कांयच घालना घराकडेन काडूनच घालता सगलें तशेंच जें आमी घरा हुमण करतात वॅज कितें करतात जशें की खतखतें बी करतात पळय तेतून आमी आमचें अशें जाल्ली पोपाय जाता दुदी जाता घराकडेन ते घालतात दुदी पोपाय बटाट टोमाट घालून जे आमी खतखतें तयार करतात ते खूब बरें आसता भुरग्यां खातीरय बरे जाणट्यां खातीरय बरें म्हूण हांव घराच कडेन किदें जाता तें घालून जशीं की केळीं जातात ती घालून खतखतें तयार करतां आनी ते खतखते खावपाक बरें रुचीक लागता